चाह् सारें गी पसंद ऐ ते साढ़े घर बी सारें गी पसंद ऐ ते साढ़े घर सबेरे चाह् बनदी पैह्ले सबेरे अस काह्वा बनाने होन्ने देसी चाही दा ते फ्ही ओह्दे देसी चाह् चाढ़ने होन्ने ओह्दे च अदरक पान्ने पत्ती पान्ने लाची लूची पाऊ ओड़ने सौंफ सुंफ पाई पुइयै शैल अदरक कुट्टियै चाह् काह्वा गड़काई लैन्ने फ्ही अस ओह् काह्वा पैह्लें इक इक कप काह्वा पी लैन्ने फेर ओह्दे बाद च काह्बै च ठंडा पानी पाइयै शैल गड़कानी ते फ्ही शैल ओह् करनी असें एह् शैल गड़की गुड़की जा ते फ्ही फ्ही काह्वा पीना फ्ही ओह्दे बाद बची जन्दी जैल्लै फ्ही ओह्दे च दुद्ध शुद्ध बी पाई लैन्ने होन्ने अस दुद्ध पाइयै पी लैन्ने अच्छा फिर ब्रेकफास्ट दे बाद असें फिर चाह् पीनी होंदी फिर अस ओल्लै लिप्टन चाह् बनाई लैन्ने लिप्टन चाह् च अदरक पाइयै बनाई लैन्ने होन्ने अदरक अदूरक पाई लैने लाची लाची लुची पाइयै बनाने होन्ने ते फ्ही अस चाह् साढ़े घर बच्चे बच्चे ते सारे पींदे जिन्नी ठंड होऐ ते ठंड च ते सग्गोआं सारे जने चाह् पींदे फेर शामी चार बजे टाइम च फिर साढ़ी चाह् बनी जन्दी फिर साढ़ै लिप्टन चाह् बनदी लिप्टन चाह् ते लिप्टन चाह् च शैल अदरक पाई लैन्ने हुन्ने अदरक पान्ने लाची पान्ने ते शामी आह्ली चाह् साढ़े सारे बच्चे बूच्चे सारे पी लैंदे कि ठंड दे कारण चाह् सारे गी पसंद आंदी अच्छा इक टाइम अस कश्मीरी काह्वा पी लैन्ने बनाइयै कश्मीरी काह्वा बनाने होन्ने अस बदाम सदाम पाइयै बनाने होन्ने ओह्दे च उसी चाढ़ने गड़काने च ओह्दे च लाची लुची पानी कुट्टियै ते फिर बादाम पाने ओह्दे च फ्ही ओह् काह्वा बनाना ते फ्ही ओह् सारें बच्चे बुच्चे सारें पी लैना ओह् साढ़ी सेह्त आस्तै अच्छा होंदा काह्वा एह् सर्दियें च ते सर्दियें च सारे गै पसंद करदे न ओह् काह्वा फिर ओह्दे बाद च निम्बू निम्बू काह्वा साढ़ै घर ज्यादा बनदा कि शामी बैल्ले अपने निम्बू काह्वा पियो ओह्दे कन्नै बी सेह्त गैस गुस नेईं बनदी निम्बू काह्वा बनाने ओह्दे बिच्च ओह् पाई लैन्ने पुदीना सुदीना पान्ने हुन्ने होर काले मर्च पान्ने ओह्दे च फिर निम्बू मिट्ठा थोह्ड़ा मिट्ठा नमक थोह्ड़ा थोह्ड़ा सारा पाइयै ते फिर निम्बू नचोड़ियै ते फिर ओह् निम्बू काह्वा बनाने होन्ने निम्बू काह्वा बी बच्चे बुच्चे बी पी लैंदे न निम्बू काह्वा सारें गी पसंद गै घर च सारे पी लैंदे न निम्बू काह्वा ते चाह् ते सारे गै खुश होइयै पीन्दे न ते